हँ लिंक कलम जे हम लेने रही ओहिमे ओ चलैत चलैत रुकि जाइत रहै ओ हमरा ई प्रॉब्लम जे एलै ताहि लए कऽ आब हमरा दोसर कलम फेर देल जाय